आठ लाख पछत्तर हजार दो सौ बीस साठ लाख दो हजार दो सौ चालीस पाँच लाख उन्नीस सौ संतानबे दो लाख पाँच हजार दो सौ बीस एक लाख नौ हजार दो सौ चालीस